आङो मिथिंगानि सावगारि समायना नुथाइखौ खेबनो मोजां मोनग्रा बेनिखायनो आं जोंनि खाथि खालायावनो थानाय नाखाथि हाजो बङाइगावनि साखाथियाव थानाय बेयाव थांनानै आं फट'ग्राफि खालामनो मोजां मोनहैयो मानोना बेयाव गोबां मोजां नुथाइ एबा भिउ फोरखौ मोननो हायो जेब्ला गोजौ हाजो थिखिनियाव थाङो अब्ला गोजौनिफ्राय गाहायनि नुथाइखौ दै सा सारि सारि बोहैलांनाय फिसा दैसाफाेरखौ समायना नुहरो दुब्लिनि माइफोरखौ समायना सनाथि गाबजों समायनायखौ नुनानै आं फट' खेबनो मोजां मोनो बेयाव गोबां रोखोमनि दावसिन दावलाफोरखौबो नुनो मोनो जायखौ आं दावसिन दावलाफोरखौ खेबनानै मोजां मोनो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै